सिंधीअ में ॿावंजाह अखर थींदा आहिनि अंग्रेज़ीअ में छवीह अखर थींदा आहिनि जीअं त ममी पपा खे मोम ऐं डेडी डेडी ऐं अ का काके ऐं काके जे अं आंटी अंकल चवंदा आहिनि थोरे में चई करे पूरो कंदा आहिनि सिंधी पंहिंजे सवलाई भाषा आहे ममी पपा भाउ भाॼाई काको चाची मामो मामी भाउ भेण भेण भाॼाई भाइटी पुफी पुफर करे वॾे वॾे इज़त मान सां चई करे सुठी ॿोलीअ सां समुझी सघंदा आहिनि जीअं त बैतु सुठियूं सुठियूं वार्ताऊं भेटाऊं आहिनि जीअं त असां जेको खीरु पीऐ सो वीरु थिए ॾंद ज़ोरु वठनि ॾाढा सुठा लॻनि अखियूं ॾाढियूं सुठियूं लॻनि ऐं सुहिणियूं लॻनि अची ॿार खीरु पीअनि ॾाढो मिठो आहे खीरु पीअण सां ॾाढो सरीरु सुठो थींदो आहे ॾाढो सुठो थींदो आहे हिन करे सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे ऐं सवलाईअ सां सिखी सघंदा आहिनि